हलो हेलो दीदी आपने मुझे पहचाना जी मैं इस्कूल टीचर बात रही हूँ आपका लड़का पढ़ने जाता है ना हमारे इस्कूल में हाँ तो दीदी मुझे मेरे घर में शादी है तो मुझे कुर्ता सिलवाना है वह आप सिल सकती हो क्या जी मेरे घर में शादी है अठारह अप्रैल की तो मुझे कुर्ता सिलवाना है हाँ हाँ दो दिन में देना पड़ेगा कुर कुर्ता है मेरा फुल गल गले का है और उसमें कॉलर लगना है और अस्तीन अस्तीन बननी है उसमें फुल साइज की और एक कपड़ा आप कपड़ा बता दीजिए कितना लगेगा जी जी जी नहीं बिना अस्तर वाला जी दीदी अस्तर ढाई सौ रुपये उसका चार्ज लगेगा और उसमें हमको डिजाइन भी डलवाना आस्तीनों पर तो आप वह भी डाल दीजिए जी दीदी जी दीदी ओके दीदी हाँ दीदी ओके दीदी जी ओके हम आ जाएँगे आपके पास कुर्ता लेने के लिए